ग्रामीण लोगमे जीवनमे खेल बहुत महत्वपूर्ण छै कनाकी हमर सबके बुजुर्ग अपन माता अथी पप्पा लोक सबके देखय छी खेलैने त ओकर सबके जरुरी छय खेलने देखियौ केना हमर ग्रामीण सब लोक सब

आ तकरबाद जे लोक सबके देखै छी गाँव सबमे हम देखै छी इलाका सबमे की लोग फील्ड पर जाके क्रिकेट दिनभरि जे छै क्रिकेट खेलै लए चलि जाइते छै देखै छियै आब के रुची देखै छियै कबड्डीयो मे रुची बहुत लागय छय तकरबाद कबड्डी लोक खेलाय तकरबाद आब देखै छियै भॉलियोबॉल खेलाइ लागय आब हम देखय छियै पप्पा लोग के अथीयो खेला लागलय